गाँव में बिजली का उपयोग सबसे पहले तो मोटर हमें पानी भरने के लिए आवश्यकता पड़ती है इसलिए हम कुएँ में मोटर लगाते हैं उसके लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है फिर घरों में अगर हम इंडक्शन चलाते हैं उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है बल्ब जलाते हैं पंखे चलाते हैं कपड़ों में प्रेस करते हैं ऐसी दैनिक बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है और खेतों में हमें अधिकतर बिजली कि चीज़ों जैसे हम ट्यूबबेल लगवाते हैं पानी जो हम खेतों में फसलों के लिए करते हैं हमारी फसलें मार ना खा जाएं पानी से जब हम ट्यूबबेल भी लगवाते हैं पाइपलाइन बिछाते हैं तो हमें उसके लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घरों में जैसे कि हम जब किचन में खाना बनाते रहते हैं तो हम मिक्सी वगैरह का यूज़ करते हैं इसमें भी हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है